जोंनि जोंनि गामियाव बा जोंनि माबायाव एरियायाव गंथाम गेलामाल दं आरो गामिनिनोखा दखानदार दखानदारफोरनि मुङानो जाहैदों माराम मोसाहारि सासेना बिजय मोसाहारि ओमफाय सासेना गंगार नार्जारि ओमफाय बिसिनि दखानाव मोननाय बेसादफोरा जाहैदों

गंगार नारजारिनि दखानाव मोनो ओम बिदिनो हमनानै लाबाय संख्रि बानलुनिफ्राय संख्रि बानलु थाव साबोन हालदै मस्ला सामब्राम पियाज सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बिनिफ्राय मैगं थायगंफोरबो मोनो बिदिनो जाग्रा जाग्रा बेसाद मिथाइ सिनि सापाति ओमफ्राय गाइखेर गाइखेरबो फानो न'वाव मोसौ दंखायोनालाय गाइखेरबो फानो बिनिफ्राय जाग्रा माइरं ओमफ्राय संग्रा अमानो आदार संग्रा इंखुर बेफोरबादि आरो आरो मेला गइ फाथै सुनै बेफोरबादिबो फानो ओमफ्राय बहुद दङ आरो बियो बायदिसिना मुवा बेसादफोरबो फानो बिदिनो बेग सेग गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवाफोर गथ'फोर गेलेग्रा गारि मथर माबा एरुफेननो माबा जे सि बि नो माबा मथर साइकेल नो गेलेग्रा गथ'फोरनि आरो ओमफ्राय स्कुल बेग बिदिनो खाटा कलम बेफोरबादि मोनो बिथांनि दखानाव आरो मोनसे बिजय बिजय नार्जारि बिजय मसाहारिनि दखान बिनि दखानावबो मोनो बिदिनो बांसिनानो एखेजोब ओफ्राय बिनियाव माखासे बस्तुफोर मोनदेरनाय जायो आरो बिदिनो गोजोलफोर फानो लहा लहा मानि बै नाथ बल्थु मारिग्रा गोजोल बिदिनो साइकेल थाव ओमफ्राय गारिनि आरो बिहा साइकेल टायेर गारि टायेर बिनि मबिल ओमफाय गारिनि थाव सोग्रा डिजेल पेट्रल बेफोरबादि फानो आरो बियो ओमफाय बिदिनो थाव साबोनाथ' फानखायोनालाय गेलामाल नालाय ओमफ्राय बिसिनि दखानाव दामफ्रा बेसेनफ्रा एसे बुरजाबो जायो खमबो जायो बिदिनो एखम्बा आंबो बेसेनफोरखौ खमायनानै लाबोयो जिनिसफोरखौ फैसारफोरखौ आरो बिनिफ्राय बाखिबो जायो एखम्बा बाखि जायो होयो गोबावबो जालायलाङो बाखिफ्रा एखम्बा हैनो बावनानै थानोसै गोसो खांनानै हैफिननोसै बिदिनोसै आरो गेलामाल दखान मोजाङानो बिनिफ्राय मारामा मसाहारि बिसिनि दखानाबो बिदिनोसै बिथांमोननि दखानाबो गेलामाल बिसिनि दखानावबो बस्तुफोर मोननाय जायो

बिसिनि दखानाव बिदिनो इसे फेग्रा मुवाफोरबो फाननाय जायो जेरखम जौ सिगेरेत थांखु बिदि आरो दखानफ्राव बयनिबो गेलामालाव फानखायो जौआ जाहैबाय बिदिनो बियारफोर

स्प्रायतफोर माजाफोर बिदि फानो आरो सिगेरेता बिदिनो बिरि सिगेरेत बिदि आरो जायो बिसिनि दखानावबो बाखि जायो बेसेनफोरखौबो खमायनानै फैसाफोरखौ मोनबोयो खम समावनो हरो बिनोसै आरो